ہاں میں انڈین آئیڈل دیکھتا ہوں انڈین آئیڈل کے اندر سونو نگم ہیں مجھ کو بہت اچھا لگتے ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور اس کی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ہاں اگر وہ اگر میں اپنا گانا جو ہے اپنی گلوکاری انہیں سے سیکھتا ہوں اور انہیں کے گانوں سو سن سن کر بہت زیادہ بہتر کرتا ہوں